ہلو کیا آپ سویگی سے بات کر رہے ہیں ڈلیوری بوائے جی ہاں جی میں نے آدھے گھنٹے پہلے بریانی کا آڈر دیا تھا پر بات دراصل یہ ہے کہ میرا جو ایڈریس ڈلا ہُوا ہے وہ ایم ایم کا ہے آپ اکثر آتے رہتے ہیں ڈلیوری کرنے اور ایک بھائی ہیں وہ بھی آتے ہیں اکثر آڈر دیتا رہتا ہوں سویگی پہ ایم ایم ایم ایم میں لیکن دقت یہ ہے کہ میرا دو دِن پہلے جو ایڈریس ہے وہ میں نے اپنا جو ہے ہال چینج کرا لیا ہے تو میرا ایڈریس جو ہے وہ وی ایم کا ہے تو آئیے گا تو وی ایم آئیے گا آڈر دینے کے لیے وی ایم ہو چُکا ہے میرا ایڈریس اب وہیں آیا کریے گا آپ دینے ٹھیک ہے اوکے بائے